आं हॅलो हय कोण उलयता तूं आं ओके ओके मेळटलें हय हूं ओके केंपे केंपे आमगे तें केंपे सर्कल आसा पळय न्हय थिंगां आमचें ऑफीस आसा ओके आं तूं कितलीं वर्सा जा कितलीं आं ऑठ्रा वर्सा जाला मरे तुका आतां आं ओके बरें आं बरें आं मागीर मेळपा श ओके आनी सांग हय कित्याक आतां तूं कार आनी बायक दोनीय बरबर काडलें न्हय जाल्यार तुका सॅवॅन थावजन पडटले कमी कण आनी सिंगल सिंगल काडलें आल् तुका आनी एक्श्टा टॅन थावजन अबाव पडटा पूण आमी पळय बायका काडटा तुका एक तीन हजार सुमार आसा आनी बायक आनी कार केलें न्हय दोनूय तुक सॅवॅन थावजना बी जाता सगलें आनी आम एकच पाटी एक्क लायसन दिता ना तुका दोन पाटी फॉम भरचीं पडटलीं कळ्ळें तुका सॅपरेट यें करपा बॅश्ट ऑप्शन तुकां हांव ता तूं दोनीय कार आनी बायक दोनीय बरबर काड कळ्ळें तुका पळय कित्ल व्हरपा तुगे तुगे आदार काड आदार काड मरे आनी हय आदार काड मेन आदार काड जाय आनी मागीर पयली लनींग काडचें पडटले पयली एक फॉम भरून लनींग काडून आनी आमी बायक बायक तो तुक चलोवपा कळटा आसतली कळ्ळें तुका बायक शिकोवपा काय ना आतां कार तुका कार आमी एक पोंची दिसाचे एक म्हयन्याचो कोर्स करचो पडटले तुका मॉनींग शिफ्ट मॉनींग शिफ्ट घे नाल्यार इवनींग शिफ्ट घे तुका खंयचो टायम खंयचो बर पडटलो पळय न्हय तें सांग मागीर आमगे एक्स एक्स्पट ड्रायवर आसा ते तुका पळोवन ट्रेनींग दितले कळ्ळें तुका ना ना ए एक एक वर एक वर ट्रेनींग आसा एक वर खुंचेंय एक वर तूं मॉनींग सॅशन घे इवनींग सॅशन घे खुंचें घे आनी तीन चार ग्रूप आसता आमगेलो कळ्ळें तुका ना ना गा गा गाडी आमची आसतली लायसन काडपा एक्स्ट्रा पयशे आसता ते मागीर ते आर टी ओ फीत फी फीज आसत पळय ते डायरेक ते भरपा थिंग ऑनलायन भरपाचे आमची फी आ ती सॅवॅन थावजन कार आमची पॅट्रोल आमचें ड्रायवर सगलो आमचो आसतलो तुम फक्त येवपाचें कळ्ळें तुका बाकी स्टाटींग फॉम कोत्ना पयली किदें आता पयली आतां आमी एक टू थावजन फी घेतल पळय स्टाटींग कळ्ळें तुका तुगें एडमिशन करपा आनी मागीर एक पंद्र वीस दीस जाले म्हणटगीर मागीर तुगे थोडे करता ना थोडे किदें आसा पयली एक दीस एडमिशन करता वयता न्हय कळ्ळें तुका पयली एक दो टू थावजनी एडमिशन करपाचे आनी एक पंद्र दीस जाले म्हणटगी मागीर आनी एक दोन हजार दिवपाचे आनी मागीर लायसंस मेळपा टायमा ते कित्या एक आमी एकदम घेना रे थोड थोडे घेता कळ्ळें तुका तुका जाल्यार एक एक फूल जाल्यार फुल्ल दिवपा शकता पयश् पेमॅण हय एक बारा दिवपा आता तशें कांय ना ना ऑ एक काम कर तूं न्हय किद कर ऑफिसा यो ऑफिसा यो सारकें फुडें उलोया आनी मागीर करया कळ्ळें तुका ऑफिसा यो तूं किदें जाता केन्ना फाल्या जाल्यार फाल्या यो कळ्ळें तुका ऑफिसा सारकें यो आनी सारकें एन इट ईन फा फुडें सारकें उलोवया ओके ऑर फाल्या यो फाल्या यो ओके बरें चल ओके थँक्यू चल बाय